हाँ जी नमस्ते जी अरे क्या चाहिए आपको जी हाँ मिल जाएगा कौनसा गहना चाहिए चांदी में या सोने में जी देखिए सोना तो इस समय इसका रेट बढ़ गया है छप्पन रुपये प्रति ग्राम भार हो गया है भार हो गया है ठीक है और चांदी ये के साठ चल रहा है इस समय जी हाँ आपको जो सोना मिलेगा चौबीस केरट प्योर के मिलेगा सोना ये ही आपको मिलवा सुना नहीं है इसमें इसकी क्वालिटी अच्छी है जी हाँ जी आपको शुद्ध सोना ही मिलेगा और बहुत तरीके से बहुत प्रकार के बहुत डिजाइन इजाइन के सोना को मंगाया है क्या चाहिए आपको मंगलसूत्र में चाहिए या कान में का चाहिए या गले का चाहिए जो भी आपको चाहिए अब नए डिजाइन का मिलेगा हमारे यहाँ पर जी हाँ हाँ सब चाहिए जी हाँ हन्डर्ड पर्सेन्ट शुद्ध है चौबीस कैरेट का एकदम गोल्ड है दाम प्योर शुद्ध है आप कहीं भी चेक करा सकते हैं अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है आपको फुल गारंटी है आपका उसमें आपका वापसी भी है फुल पैसा का उसमें एक भी रुपये नहीं काटेंगे अगर उसमें कुछ असुविधा होती है आपको

जी हाँ और जी जी ना उसपर हॉल मार्क लगा उसपर लिखित देंगे ना उसका जो मेरी पर्ची है उसपर जी एस टी टीम मेरा नंबर है सब कुछ है इसपर आपको धोखाधड़ी की बात नहीं है क्योंकि हमारी दुकान है ग्राहकों के ऊपर है अगर हम दुकान धोखा करेंगे तो दुकान चलेगी नहीं ना इसलिए जी हाँ तो इसलिए नंबर तो मिलेगा और डिजाइन तो बहुत सी डिजाइन है अब जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं और जी हाँ जी एक भार का लगभग आपको छप्पन सत्तावन हजार पड़ जाएगा बनवा के पूरे उसी में जी हाँ अब जैसा क्वालिटी कहेंगे उस क्वालिटी में आपका वो बना कर दिया जाएगा जो भी जो जैसे देखिए आप जो डिजाइन आप पसंद करेंगे जैसे आपको तो अब नेट से सब नेट पर चलता ना डिजाइन ना तो नेट से अगर डिजाइन बनाते हैं देते हैं तो उसका लिए हम समय लेंगे और उसको उसी तरह का बन वा जी जी जी जी हाँ हर प्रकार सुविधा है आप लोगों के लिए ग्राहकों के लिए जी अब जब भी आप आ जाएँगे अब जैसा जो डिजाइन कहेंगे आपको उस डिजाइन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जी हाँ